से जानुवारि नैरोजा से नै फेब्रुवारि नैरोजा नै थाम मार्च नैरोजा थाम ब्रै आगस्त नैरोजा बा ब्रै फेब्रुवारि नैरोजा द बा डिसेम्बर नैरोजा जि